ہمارے علاقے میں یا ریاست میں کئی طرح کے کھیل کھیلے جاتے ہیں اور ان کے ایونٹس ہوتے ہیں جس میں سے جو سب سے اوپر ہے وہ ہے کرکٹ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہندوستان میں کرکٹ بہت مشہور ہے اور وہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی کھیلا جاتا ہے اور نیشنل لیول پہ بھی کھیلا جاتا ہے اور کرکٹ کے ساتھ کبڈّی بھی کافی کھیلتے ہیں لوگ اور کبڈّی بھی ایک انٹرنیشنل کھیل ہے والی بال بھی کھیلا جاتا ہے آج کل آج کل والی بال کافی مشہور ہو گیا ہے لیکن انٹرنیشنل لیول پہ اتنا نہیں کھیلا جاتا ہے جتنا کہ آپ کا کرکٹ کھیلا جاتا ہے والی بال تو فی الحال میں کافی مشہور ہوا ہے ہندوستان میں اور ہندوستان کے اور علاقوں میں جیسے کہ اُتّر پردیش میں کافی تیزی کے ساتھ والی بال آگے بڑھا ہے اور اِن شاء اللّہ فیوچر میں بھی یہ انٹرنیشنل میں بھی جائے گا جو کہ بہت ہی اچّھی خبر ہوگی